सुपौलके जलवायु जे छै अभी तापमान जलवायु चलि रहल छै तकर बाद जे छै ई चारि पाँच दिन पहिने पानि खूब परलै पत्थरो सभ सुनै छियै सुपौलमे गिरलै रहै तकर बादसँ जे छै लोकसभ कहै छै जे बहुत ठंढा महसूस होइ छै तऽ सुपौल जे छै वर्षा बहुत होइ छै सुपौलमे लेकिन तापमानो अधिके होइ छै गर्मियो बहुत होइ छै बाढ़िओ एहि बीचमे दू तीन साल पहिने आयल रहै तऽ हुनकर सुपौल जे छै मौसम बहुत हिनकर बदलाब परिवर्तन होइत रहै छै कखनहुँ गर्मी कखनहुँ सर्दी कखनहुँ कखनहुँ जाड़ा कखनहुँ पानि परै छै तऽ सुपौल जे छै जलवायु जगह छै तापमान जगह छै गहिरा जगह छै सुपौल तऽ ओहिठाम बेसी कालके प्रभाब परैत रहै छै इएह हम कहब सुपौल जे छै बहुत नीक छै